झिटकी गामक छलखिन हेँ मुनि बाबा हुनका सभ मुनि बाबा कहैत छलनि हेँ बहुत नीक छलथि बहुत बढ़िआँ छलखिन हेँ ओ जहाँ तहाँ यज्ञ करेलहुँ बाल ब्रह्मचारी छलखिन हेँ बहुत ठाम यज्ञ करेलहुँ अहिल्या स्थानमे करबैत छलखिन ओ एहन छलखिन जे छओ महीना एकटा हाथके ऊपर कऽ के सुतैत छलखिन हेँ कहियो नहि खसबैत छलखिन जखन ओ बुढ़ भेलथि बहुत ठाम यज्ञ करेलथि बुढ़ भेलथि तऽ हुनका तऽ कियो नहि छलनि तऽ एगो चेला छलनि हुनकर इंजीनियर ओ दरभंगामे रहैत छलखिन हुनके ओतय हुनका सेवा भेलनि जे किछु भेलनि ओतहि प्राण छुटलनि ओ कहलखिन जे हमरा गाड़िहऽ नहि जरबिहऽ नहि गाड़ि दिहऽ पूरा धर के माटिके अन्दर धऽ दिहऽ आ गरदनिके ऊपर कऽ दिहऽ लेकिन हुनका से नहि कयल गेलनि माटिके अन्दर देल गेलनि एनाही एकटा धर्म स्थान छै ज्वालामुखी स्थान ओतय शम्भू बाबाके नामसँ छथि ओ शम्भू बाबा बहुत नीक छथि बहुत बढ़िआँ छथि ओ बाबाके ओ डेली गङ्गा जल लबैत छथिन सिमरिया जाइत छथि गङ्गा जल अनैत छथि ओहीसँ डेली भगवती नीपाइत छथिन जे पान गुटका शिखर खा कऽ ओतय गेल तकरा ओ नहि देखैत छथिन जे बाबा के हैसियतसँ गेल हुनका मिट्टी देलथि बेल पत्र देलथि ओहिसँ पूरा हुनकर कामना पूरा होइत छै जे किछो कहैत छथिन से पूरा होइत छै मैयाके स्थान छै सभ आदमी एक बेर जा कऽ मैयाके दर्शन करू शम्भू बाबाके प्रणाम करू ओ भरि दिन दर्शन तऽ नहि दैत छथिन सुबहसँ शामके पाँच बजे ओ निकलैत छथि की सिखलहुँ से सभ जा कऽ बहुत किछु सिखलहुँ हुनकासँ बहुत चीज देखलहुँ सीखलहुँ दर्शन भेल हुनकर